ہاں ہیلو ہاں ہیلو سر سر میرا نام کلیم احمد ہے اور میں یہاں سے سعودی ایئر لائنس میں جانا چاہتا تھا اور سعودی جانا چاہ رہا تھا سر یہ پتہ کرنا تھا کہ میں نے کچھ دستاویز لے لی ہیں اپنی جیسے کہ پاسپورٹ وغیرہ تو کیا اور مجھے کوئی اور فام وغیرہ لینا ہے جیسے امیگریشن فام یا پھر صحت سے متعلق یا ہیلتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ کچھ جی جی وہاں کوئی دقت تو نہیں ہوگی سر سر اور کوئی فام اچھا اقامہ ہاں سر وہ تو شہر والے یہ اقامہ دیتے ہیں سر جی جی جی وہ تو ہاں وہیں دیں گے ٹھیک بہت شکریہ سر بہت شکریہ